जोंनि नखराव मोनसे हाबानि खामानिफोर दङमोन बेयावहाय आंनो गोबां रोखोमनि गोदै गोबाब नांगौ जादोंमोन बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि बाजाराव थानाय या खबर लाहैदोंमोन आङो बाजौनिबो बारा मिस्टि नेमकि नांगौ जादोंमोन बयखौबो जाहोनो थाखाय बेनिखायनो आं गोबां द'खानाव एबा रेस्टुरेन्टआव खबर लाजोबबाय मोनब्रैसो दखानाव हाबबाय आं गैया जेबो अफारखौनो होदेरा एसेबो एट' बुर्जा बायनो नागिरदों आं अब्लाबो मोनसे मोन्नै अफारखौनो होदेरनो हाया बेनिखायनो लायासै आं आरोबाव गुबुन लास्टयाव मोनसे दखानाव सोंहैबाय बेयावबो मोन बेयावसो मोनबाय जोबथा खुसि जाबाय आं जि गोबां अफारबो मोनबाय आं खम दामावनो गोजोन्नाय मोनखांदों आं सिगांथ' जोबथा रागसो जोंबायमोन आं एट' सोंबाय रायलायबाय होनब्लाबो बायाखैमोन आं दासो आराम मोनबाय